میں نے زومیٹو اور سوئگی دو بھی ایپ استعمال کئے ہیں دو بھی بہترین ایپ ہیں زومیٹو اور سوئگی بہترین ایپ ہے